ہمارے گاؤں میں کافی اچھے خاصے جیسے کہ عید منائی جاتی ہے بقرید منائی جاتی ہے اور میلا بھی کافی اچھی جیسے ہمارے بختیار پور سہرسہ مست گندا میلہ میں میلا لگتا ہے جو کافی خوبصورت میلا ہے مطلب لگتا ہے جو باہر سے لوگ وہ سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں کافی دور دور سے آتے ہیں لیکن سال میں اگر ایک ہی بار میلا لگتا ہے تو کوئی بھی چیز ہو تو اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے جیسے کہ میلے میں جیسے عید ہو گیا بقرید ہو گیا ہمارے گاؤں میں آتا ہے تو محرم ہو گیا تو وہ سب زیادہ شوق سے مطلب جو بھی باہر رہتے ہیں جو بوڑھے ہو گئے جو بزرگ ہو گئے جو بھی باہر میں جتنے رہتے ہیں وہ سب آتے ہیں ہمارے گاؤں میں دیکھنے کے لیے اور ہمارے گاؤں کافی خوبصورت ہے اور اچھی اچھی چیز بھی دیکھنے کو ملتا ہے پیڑ پودے پھول پھلاورس یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے اور کافی کافی مندریں ہیں کافی مسجد ہیں ہمارے گاؤں میں کافی دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں مسجد کو مندر کو اور کافی خوبصورت خوبصورت مندر ہے مسجد ہے اور ہم لوگ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور ہمارے ہندو لوگ بھائی بھی آتے ہیں ہمارے یہاں سب دیکھنے کے لیے سب بھائی بہن کی طرح سب رہتے ہیں اور سب کافی اچھے سے رہتے ہیں اور کافی ایک دوسرے سے میل ملاؤ رہ